साढ़े एरिया च डॉक्टर हैन ते

डॉक्टर आखदे इ'यां घाऽ देओ इ'यां लून चटाओ इ'यां पानी पलाओ इ'यां बी बड़े भी पैसे लगदे दस पंदरां ज्हार रपेया लग्गी जंदा केह् करना भी हून इ'न्ने पैसे गरीबें लोकें केइयें होंदे केइयें नेईं होंदे बाच हून केह् करना

ठीक ऐ भी